हमरा सीतामढ़ी जिलामे पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चलि रहल अछि नया नया पहिले कलाकारी छल आब ओ धीरे धीरे धीरे धीरे कम भेल जाइत अछि एहि दुआरे जे तकनीकी मशीन सभक कारण सभ आब ओतेक परिश्रम नहि करऽ चाहैया जेनाकि पहिलेके लोक सिक्कीके बिअनि बुनैत छलै रङ्ग विरङ्गक डलिआ मौनी बिअनि पौती पेटारी ई सभ बनबैत छलै आओर परिश्रम कऽ कऽ ई सभ घास फूँसके छलैया लेकिन परिश्रम कयलाके बाद ई सभ बनैत छलैया आब लोक एतेक परिश्रम नहि करऽ चाहैत छै ताहि दुआरे सभ चाहैत छै जब तकनीकीके एतेक जहन व्यवस्था भऽ गेलैया तऽ आब हमरा सभके ई सभ करऽके कोन जरूरी एतेक परिश्रम उठाबऽके ताहि दुआरे आब लोक ओतेक परिश्रम नहि करऽ चाहैत छै आओर पीढ़ी दर पीढ़ी ई सभ समाप्त भेल जाइत छै पहिले एहि सभ पर लोक बहुत ध्यान दै छलै हँ लेकिन आब एहि बात सभक ध्यान एहि चीज सभक पर ध्यान लोक एतेक नहि दै छै नया